اتر پردیش ہندوستان کا ایک کافی بڑا صوبہ ہے جہاں پر فنکارانہ اور تخلیقی صلاحیتوں کو آسانی سے دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے ہم اتر پردیش کی کئی جگہوں کو دیکھیں جس میں آگرہ شامل ہے آگرہ میں دیکھیں تو پتھروں پر نقاشی کی جاتی ہے پتھروں کو اس طریقے سے کاٹا جاتا ہے کہ وہ بار بعد میں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال تاج محل ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم علی گڑھ میں آ جائیں تو یہاں تالے بنائے جاتے ہیں اس طریقے سے ہم بلند شہر میں جائیں چینی مٹی کے برتن اور بڑھئی کے کام کیے جاتے ہیں جس میں برتنوں کو کافی اچھے سے سجایا جاتا ہے اور اس خوب صورتی سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ برتن دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہی من کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے اس طریقے سے ہی یہاں لکڑی کاٹںے کا کام ہوتا ہے اور لوگ اپنی جو کلا ہے آرٹ کی کلا ہے پینٹنگ کی کلا ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ دیکھاتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اور الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں رقص جیسے بھی پروگرام پیش آتے ہیں کیے جاتے ہیں جو جس میں لوگ جاتے ہیں حصہ لیتے ہیں